کھیل جسمانی صحت کو بہتری بناتے ہیں کھلاڑیوں میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں لوگ کھیل کے ذریعے ذہنی دباؤ سے نجات پاتے ہیں نوجوانوں کو منشیات اور برے اثرات سے بچاتے ہیں گاؤں میں میل جول بڑھاتے ہیں کھیل کے دیہی علاقوں میں چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جاتا ہے کچھ دیہی کھلاڑی ریاستی یا قومی سطح پر بھی نمائندگی کرتے ہیں کھیلوں کی وجہ سے گاؤں میں نئی نئی پہچان بنتی ہیں گاؤں سے نکل کر ضلع میں بھی پہچان بنتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ کر صوبہ میں بھی پہچان بنتی ہے اور اس سے بھی اچھا کھیلنے پر اپنے دیش کے لیے بھی برتری کا کام کرتا ہے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ کھیل سے جسمانی جسمانی توانائی برقرار رہتی ہے اور بدن چست ہمیشہ رہتا ہے